अह खुलुमबाय खुलुमबाय आथिखालाव जिथु सिथुयेसन समाजनि जिउ खुंनाय बियो गुबुंले जाजोबनो हमदों जों साफ्रोमबो गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखै सिन्था खालामदों समाजनि थाखाय सिन्था खालामाखै बेखोनो जों साफ्रोमबो सुबुंआ गावबा गावनि सिन्थाखौ गारनानै समाजखौ माबादि बोरैहाय जौगानो हागौ बिनि थाखै जोङो मोनसे सेन्टिमेन्टखो लाबोनो नांगोन आथिखालाव जेरैहाय जों सोरगिदिं नुयोबोला गथ'फोरखौ नायोबोला सेंग्रा सिख्लाखौ नुयोबोला गासिबो गुबुंले बबिसत बिसोरनि गासिबो खुमसि बेखायनो जोङो साफ्रोमबो गार्जेनफोरा सांग्रां जानो नांगोन गावनि गथ'बायदि लोगो हमनो नांगोन अननो नांगोन होमब्लासो जोङो बिथांमोनखो जोंनि खुरांखौ मानिहोनो हागोन आरो नङाब्ला जों सासे गार्जेन हिसाबै गासै समावनो जानगार जानगार थायोब्ला बिसोरखौ बुंगोन जेब्लायबो माने फोसाबनो हानाय नङा माने जों गार्जेन गासैबो जों लोगो हमलायनांगोन बोरैहाय जोंनि जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरखौ जों बोरैहाय फोसाबनो हागोन मा राहाजों बेफोरनि जों सावराय मेलनि गेजेर बा अनेक प्रग्रामनि गेजेरजों बिफोरखौ फोसाबनो हास्थायनांगोन अह थेंकिउ थेकिउ